गुजरात हिकिड़ो सांस्तकृतिक वारो हिकु शक्तिशाली प्रांत आहे हिनजी विरासत में सांस्तकृतिक धरमपाऊं इअं त इहे सभु जीवत्व आहिनि जुड़ियल आहिनि हरपा जी सभ्यता जुड़ियल आहे तर सां जुड़ियल आहे गुजरात बौद्ध धर्म हिंदु धर्म इस्लाम धर्म जो सॼो सभिनी धर्म जो हिकिड़ो संगम आहे गुजरात भारत जी दिलि आहे गुजरात में अलॻि अलॻि सुठा व्यंजन तयार कंदा आहिनि उधयूं आहे ढोकला आहे थेपला आहिनि इअं सभु ठाहींदा आहिनि अलॻि अलॻि त्योहार मल्हाईंदा आहिनि ऐं नव नवरात्री इन्हनि जो मुख्यु त्योहार आहे इन्हनि जा अलॻि अलॻि मेला लॻाईंदा आहिनि त्योहारनि में शिल्पकला लोक लोकनृत्य संगीत भोॼन जिन्दगी जी इन्हनि जी शैली आहे इहा इन्हनि जी मुख्यु संस्कृती आहे उन्हनि जा रीति रिवाजूं मान्यताऊं संस्कृत घरेलू घरेलू इअं सभु आहिनि ई आहिनि गुजरात हिकु भारत जी दिलि आहे